کھیل لوگوں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں آج کل کی زندگی لوگوں کی اتنی زیادہ بیزی اور اتنی زیادہ مشغولیت والی ہوگئی ہے کہ لوگ کہیں آنے جانے سے بھی ندارت ہیں اِسی لیے ہم لوگوں کو کوئی بھی ایک دِن اتوار کا دن یا سنڈے کا دِن کوئی بھی ایسا دِن بنانا چاہیے کہ کھیل کود کے لیے کہ جب جہاں جس میں آپ کی جسمانی ورزش ہوسکے اِس سے کیا ہوتا ہے جسمانی ورزش کرنے سے آپ کو آپ کے ذہن میں بھی بہت زیادہ فرصت ملتی ہے آپ کے ذہن کو بھی بہت سکون ملتا ہے اور آپ کی جو ہیں مانس پیشیا اچھی طریقے سے کام کرتی ہیں اِس سے جو ہیں آپ کے آپ کے اُوپر سے کئی سارے کام کا لوڈ جو ہے اُتر جاتا ہے اور آپ کا ذہن بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے اِسی لیے کھیل کود جسمانی اور ذہنی تندرستی دونوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے